بہار میں اہم سیاسی سیاسی جماعتیں اور تحریکے کیا ہیں تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بہار میں جو ریاست کی تاریخ و طرزِ حکمرانی کو جس طرح سے ہمارے یہاں حکمراں ہیں وہ تشکیل کرتے ہیں تشکیل کرتے ہیں ہمارے یہاں تو وہ ہمارے یہاں جو حکمراں ہے وہ علاقائی جماعت کے طور پہ وہ اپنا حکم چلاتے ہیں اور قومی جماعت کے طور پہ بھی اپنا حکم چلاتے ہیں اور اس کے بعد ان ان وہ جیسے ہم لوگ کا بہت زیادہ خیال بھی رکھتے ہیں قومی جماعت کے ذریعے یا علاقائی جماعت کے ذریعے بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور حکمراں جو ہے وہ بہت اچھے سے حکمراہ بھی کرتے ہیں حکومت بھی کرتے ہیں ہم لوگ ان سے زیادہ متاثر ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ متاثر ہیں اور ان کو یعنی ان کو ہمارے بارے میں جیسے ہم کو ان کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان کے پاس جیسے کوئی چیز مدد کے لیے جاتے ہیں تو وہ فوراً مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں جو حکمراں ہیں نا وہ ہماری مدد کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں کہ کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے فوراً مطلب ایک اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب ہم ان ان کو کوئی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ایک ایک اشارے پہ اور ہمارے یہاں کی قومی جماعت جو ہے علاقائی جماعت علاقائی جماعت تو بہت اچھی ہے قومی جماعت بھی بہت اچھی ہے ہمارے یہاں علاقائی جماعت ایسی ہے کہ ہمارے علاقے میں بہت اچھے اچھے لوگ رہتے ہیں بہت اچھے اچھے یہ ہمارے یہاں کے حکمراں جو ہے وہ بہت اچھے ہیں ہم لوگ کا بہت اچھے سے خیال رکھتے ہیں اور ہماری علاقائی جماعت یعنی علاقہ میں جتنے بھائی بہن ہیں جتنے بڑے چھوٹے ہیں وہ بہت اچھے ہیں بہت اچھے اور بہت ہم لوگ کا خیال رکھتے ہیں ہم لوگ ایک ساتھ جماعتوں کے ساتھ رہتے ہیں ہم لوگ ایک ساتھ اپنے جماعت یعنی علاقائی جماعت بنا کے ہم لوگ ایک ساتھ اپنے ارد گرد جو ہم بھائی بہن ہیں ان کو لے کر آپس میں میل محبت سے رہتے ہیں اور ہمارے یہاں جو حکمراں ہیں وہ قومی جماعت بھی کرتے ہیں اور علاقائی جماعت بھی کرتے ہیں تو ہم دونوں ہم دونوں کو نبھاتے ہیں ہمارے یہاں حکمراں بہت اچھے ہیں اور تاریخ اور طرز حکمراں جو ہمارے یہاں ہیں ان سے ہم لوگ بہت بہت متاثر ہیں